जोंनि आसामाव फोरोंगिरिफ्रा सिगांहाय बहुद खममोन आरो नै दाबो सरकारि स्कुलफ्राव बहुद खम मानो होन्नानै बुङोबा प्राइभेटआव प्राइभेटआव मास्टारफ्रा एसे बारायैनो दं मानो होन्नानै बुङोब्ला सरकाराव एसे खम जायो आरो बहुदानो खम जायो मानो होन्नानै बुङोबाथाइ गोदोनि समावथ' बां बिदि जानाय लोंनाय सरकारनिफ्राय बायदिसिना जेबो मोन्नो थाङामोन नै दानि जुगावसो जानाय लोंनाय गासिबो हान्थिनो थाखाय साइकेल बेफोरबायदि नै दासो एसे रेहाय मोन्नो हाबाय मानो होन्ना बुङोबा सिगाहाय जेबो मोनामोन नै दा जोंनि फिसौ फिसा फिसौफ्राबो जानो थाखाय ओंखाम बा बेदर बेफोर बायदि मोनजासै स्कुलफ्राव सिगांहाय बिदि मोनजायामोन नै दा एसेबाबो रेहाय मोनबाय आरो मानो होन्नानै बुङोबा सरकारि स्कुलावबो मास्टारफ्रा बहुद खम जानानै दं मानो होनोबा जों बेखौबो एसे रेहाय नांगौ जोंनि फिसाफोरखौ फोरोंनो थाखाय जोंनि फिसाफोरखौ गोरों जे गोजौ लेभेलाव थांहोनानै साख्रि बाख्रि मोनहोनो थाखाय जोंनो बेफोरखौ एसेबाबो रेहाय नांगौ जोंनो जानो थानाय बेफोरखौ एसेबाबो रेहाय नांगौ आरो मानो होन्नानै बुङोब्लाथाइ जोंनि फिसाफ्रा लेखा फरायनानै एसेबाबो गिदिर गोलाव जायाबा गामिनि बा न'नि मान सन्मानखौ लाखियाबा जोंनि फिसाफोरनि फिसाफोरखौ जों एसेबाबो फोरोंनो हायाब्ला जोङो बहुद दुखु खस्थ' जागोन मानो होन्नानै बुङोबा जों फिसाफोरखौ फोरोंनांगोन नङाबा जों फिसाफोरनिफ्राय फिसाफोरखौ दुखु होनाय जागोन आरो जों फिसाफोरखौ खांनानै फेदेरनानै फोलावनानै जों स्कुलाव सो मोजां स्कुलाव सोनो हायाबा सरकारि स्कुलाव सोनो हायाबा मोजां फोरोंनो हायाबा जोङो फिसाफोरखौ दुखु होनाय जागोन मानो होन्नानै बुङोब्लाथाइ जोङो फरायनाय जानाय लोंनायफोरखौ जोंनो एसे रेहाय नांगौ मानो होन्नानै बुङोबाथाइ जोंनो जानाय लोंनाय थानायफोरखौ एसे खस्थ' जानानै दङ मावनाय दांनायफोरा एसे खस्थ' जानानै दं मानो होन्नानै बुङोबाथाइ जोंहा बहुद सरकारनिफ्राय सिगांनिफ्राय एसे रेहाय मोन्दों मानो होनोबा आरो जोंनो रेहाय नांबावगौ मानो होन्नानै बुङोबाथाइ जोंहा बहुद खस्थ' जायो जानाय लोंनाय थानाय फिसाफोरखौ फोरोंनाय गान्नाय जोमनाय होनाय बेफोरखौ जों एसेबाबो खस्थ' जायो आरो जोंनो एसेबाबो रेहाय नांगौ बेफोरखौ बेफोरनिफ्राय जोंनो रेहाय नांगौ मानो होन्नानै बुङोब्ला जोंनि फिसाफ्रा जाहाथे जों स्कुलाव मोजाङै थांनानै मोजाङै फरायनानै मोजाङै सोलोंथाइ लानो हायो जाहाथे जोंनि फिसाफ्रा फरायनानै गिदिर गोलाव जानानै साख्रि बाख्रि मोन्नानै बिमा बिफाखौ फिनो हानाय बायदि रेहाय मोन्नो हायो बेनिखायनो जोंनो नोंसिनिफाय एसेबाबो रेहाय नांगौ आरो मानो होन्नानै बुङोबाथाइ जोंनि फिसाफ्रा फरायाबा जोंखौ देनां जों बोरायबा बुरिबा जोंखौ जोंनि फिसाफ्रा साख्रि बाख्रि लानानै जोंखौ देनां नायनो हानाय जों बेफोरबायदि फोरोंनो नाजागोन मानो होन्नानै बुङोबा जोंनो नोंसिनिफ्रायबो एसे रेहाय नांगौ बेनिखायनो जोङो जोंनि फिसाफोरखौ फोरोंनो जानो थानो होनो गान्नाय जोमनाय होनो एसेबाबो रेहाय नांगौ जोङो फिसाफोरनो गान्नाय जोमनाय होनो थाखाय जों एसेबाबो दुखु खस्थ' जानानै दं मानो होन्नानै बुङोबा जोंहा एसेग्राबमानि गैजाया बेनिखायनो नों नोंसिनिफ्राय एसेबाबो जोंनो रेहाय नांगौ आरो